जोंनि गामियाव रिंखां आफाद होननाय मोनसे जोंहा पार्ति दंमोन बे पार्तिआव आंबो जग दंमोन माने जों बे पार्तिआ ओरैबायदि मेहेर गोनां नायनो समायना बयजोंबो गनायजानायमोन आरोखि गनायजायोमोन बयबो मोजां मोनोमोन मोसानाय आरिनाय गाननाय जोमनाय गासिबो बयबो मोजां मोनजोबोमोन बे पार्तिआव आंबो जग दंमोन मोसागिरि जानानै मोसा मोसाग्रा दानिया बे मोसानायाव जोङो बयजोंबो मोजां मोनजानानै जोंनि आसाम गरमेन्टआ जोंंखौ दिल्लीआव साबबिस जानुवारि गनतन्त्र' दिबशआव जोंखौ लांनो थाखाय हांख्राइ बिनिफ्राय जोंखौ सेलेक्ट खालामबाय साबबिश जानुवारि गनतनथ्र दिबसआव लांनो जोंखौ सेलेक्ट खालामबाय जोंजों जोंनि आसामनिफ्राय मोनब्रै सम्फ्रदायखौ सेलेक्ट खालामनानै लांबाय नागा खासिया मनिपुरि आरो बर' बे मोनब्रै सम्फ्रदायखौ बे साबबिश जानुवारि गनतन्त्र' दिबशआव जोंखौ लांनो हांख्राइनायाव जोङो थांबाय बेनिफ्राय जोङो थांनानै दिल्लीआव एक मास जाहैबाय एक मासनि उनाव साबबिश जानुवारी गनतन्त्रआ जेब्ला जायो होनब्ला जोङो मोनाबिलि समाव जौस्रांआव गाखोनानै जोङो बागुरुमबाखौ मोसायो जों मोसाग्राफ्रा गासै बारजन दंमोन आरो बेनिफ्राय दामग्रा देग्रा मुवा खाम सुफुं जथा गासिबो जोंहा दामग्रा देग्रा दंजोबो ओमफ्राय जोङो गासै बाइस जन थांदोंमोन ओमफ्राय जोङो दिल्लीआव साबबिश जानुवारी गनतन्त्र दिबशखालि मोनाबिलिआव जौस्रांआव मोसाबाय बागुरुमबा ओमफ्राय बैसागु मेथाइ खननानैबो मोसाबाय बेनिफ्राय बिथां जवाहरलाल नेहरु मन्थ्रिआ बे समाव दंमोन जोंनि मोसानाय मुसुरनाय खौ नुनानै बिराद मोजां मोनबाय साबायखर होबाय बेनिफ्राय जोंनो सिलकाप बान्था होबाय बे सिलखाप बान्थाखौ जोङो जवाहरलाल नेहरु बिथांनिफ्राय जों आखाइनिफ्राय जोङो गोसो खुसियै आजावबाय ओमफ्राय जोङो गनतन्त्र दिबश जोबानायनि अखानायै बिथां जवाहरलाल नेहरुआ जोंनि केमफ्राव गासियावबो गिदिं गिदिं नायजोबबाय बिदि गिदिंनानै नायनायाव जोङो बिनो गोदोनायाव इन्दि सि गांसे आर'नाइ सोनानानै होनाय जाबाय बिनिफ्राय जोङो उनाव गासिबो जायगाखौ गिदिंनानै नायबाय मन्दिर गिदिर गिदिर कुटुबमिनार बायदिसिना माबा माबि मन्दिरफोरखौ जोङो नायजोबबाय ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव जवाहरलाल नेहरु बिथांनि न'आव थांनानै जोङो बिजों गेजेराव बिखौ लाफानानै फथक लाबाय आरो बेनिफ्राय बिखौ लाखांनानै दसेनि उनाव जोङो डक्टर राजेन्द्र प्रसादनि न'आवबो थांनानै बिजोंबो फथक लाबाय बिनिफ्राय जोङो बिनि बागानाव पार्ति जाबाय जोङो बिनि बागानखौ गासिबो गिदिंनानै नायजोबाय सानैनिखौबो कमला बागान बायदिसिना फुलबारि ना फुख्रि मोजां मोजां फिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो नायदिंजोबबाय गिदिं गिदिं नायजोबनानै जोङो बागानआवनो जोंनो पार्ति जाहोबाय बिनिफ्राय फैनानै जोङो दिल्लीनिफ्राय बिदाय लानानै फैबाय फैयै फैयै फैनानै केलकातायाव जोंनि फार्थिखौ रेकरदिं खालामनो मेथाइ रेकरदिं मेथाइ खननानै होलांनांगौ रेकरदिं खालामनो होननानै आथजन लाखिबाय ओमफ्राय जोंनि पार्थिनि मानसिया रेकरदिं खालामनानै उनाव फैबाय माखासे हानजाया न'आव फैग्रोबाय ओमफ्राय आथजनआ रेकरदिं खालामनायनि उनाव सफैबाय सफैखांनायनि उनाव जोङो न'आव रेस्त लाबाय इस्कुल फारसे थांबाय गाव गावबा गाव इस्कुलआव थांबाय एसे एनै फरायहैबाय थांबाय ओमफ्राय दानसेनि उनावनो दानसे दाननैनि उनावनो मास मोनसे मोननैनि उनावनो बैसागु फैगौ बैसागुआव जोंखौ हांख्राइहरबाय शिलंआव हांख्राइहरबाय गुवाहाटीआव हांख्राइहरबाय थांनांगौ जाबाय बेनिफ्राय जोङो जेला बैसागु फैयो होनबा थांबाय थांनानै जोङो बिथां रुपनाथ मन्थ्रि दंमोन बे समाव रुपनाथ मन्थ्रिनि न'आव जों थाहैबाय सहैनानै जोङो साहा एनथाब बायदिसिना जाबाय लोंबाय बे बेनावबो मोसाग्रोनांबावबाय जोङो बागुरुमबाखौ रुपनाथ मन्थ्रिनि न'आव बियो होनबाय आंनाव मोसाग्रोनांगौ होनबायलाय जोङो मोसाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो फांसनआव थांनानै मोसाहैबाय आरो फांसनआव मोसाखांनानै जोङो बिनि न'आवनो फैनानै थाफैफिनबाय आरो बिनिफ्राय अखानायै जोङो फैबाय गुवाहाटीयाव गुवाहाटिआवबो फांसन दंमोन बेहायबो जों मोसाफैबावबाय मोसाखांनानै उनाव जोङो गुवाहाटिनिफ्राय बिदाय लानानै फैबाय गावबा गाव न'आव इस्कुल फारसे एसे एसे गावबागाव थांबाय फरायलायबाय फरायनायानो जोङो जायामोन माने जोङो रेसखौनो मोनामोन थांबाय थानांगौ थांबाय थानांगौ जेरावखि लेंहरा मानो थांबाय थानांगौ हांख्राइ हरबाय थायो हांख्राइ हरबाय थायो जोंनि फारथिया जिरायनोनो मोनामोन जों फरायनोनो मोनामोन आरो लेखाखौनो आरो मोनाबिलिआव सानफ्रामबो रिहारसाल होयो मोनाबिलियावबो फरायनो टाइम मोनामोन जों टाइम मोनामोन आरो फरायनोनो बेनिफ्राय जों इस्कुलआव थांब्ला गोदाव सोराव मोनहैयो आरो मानि अबे फराया अबाव थांखो एकदम आन्दायलाबायहैनाय जायो आरो इस्कुल फारसे थांबाबो दा बिदियावनो फरायनायानो जानायानो जायाखिसै आरो आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे समाव माने नाइथिन सिक्सथिथ्रि आव जोंनि पाब्लिस गुवाहाटीनि पाब्लिसिटि अफिसनि बिथां रुद्र बरुवा भुपेन हाज'रिका गायक बिसोर बिथांमोनहा जोंनि फारथिखौ मोजां मोननानै आखायाव लाबाय मानि जेब्लानो नांगौ होमब्लानो लिंहरबानो मोननाय ओरैबायदि होननानै जोंखौ आखायाव लाबाय दा बिदियाव सानसेखालि रुद्र बरुवा सारआ डिरेक्टरआ गुवाहाटिनि पाब्लिसनि रुद्र बरुवा बिथाङा जोंखौ हांख्राइहरबाय जे थुरिं खालामनो थांनांगौ नोंसोरखौ नांगौ फैनांगौ होननानै हांख्राइहरनायाव जोंनि फारथिनि जा आसल जाय दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिआ होनबाय आरो जोंखौ बिथोन होबाय ओरैबायदि ओरैबायदि थांनांगौ ओरैबायदि नोंसोरो स्रां स्रिं जि जोम सुस्रांनानै लादो ओरैबायदि ओरैबायदि थारिकआव थांनांगौ बिदि होननायलाय जोंबो बुंबाय बियो सायख'बाय साबैसे थांनांगौ आदजन थांनांगौ आदजनखौ साब्रै दामग्रा साब्रै मोसाग्रा सायख'बाय आंखौबो बेहाय आंहाबो बाहागो मोनबाय आरो बिनिफ्राय सायख'बाय दाना साननैनि उनावनो थांबाय जोङो ट्रेन गाखोबाय गुवाहाटिसिम सौहैबाय गुवाहाटिआव जोङो पाब्लिसिटि अफिसआव नुजाहैग्रोबाय नुजाहैग्रोनानै बियो बिथाङा रुद्र बरुवा सार डिरेक्टरआ जोंखौ बुजायबाय गाबोन बायदियाव गाखोनोसै हरसे थाबाय बेहायनो बेनिफ्राय गाबोन बायदियाव गाखोनो नांगौ नालाय जोंखौ बुजायदों डिरेक्टर सारआ जोङो थांगोन बमदिला माबायाव औ अवालं'आव थांग्रोदों अवाल'आव थांग्रोनानै जोङो बेनिफ्राय अवालं'आव जोङो साथदिन थानांदों प्लेनजों थांदों दिब्रुगड़ महनबारिआव जोङो प्लेन गाखोबाय प्लेन गाखोनानै जोङो अवालंआव सौहैबाय अवालंआव ओरैबादि जोमै जादों प्लेनआनो थाङा जोङो बेहाय साथदिन थांनांदों आरो साथदिन थानांनानै जोङो आदि जाथि हिन्जावफोरजों बिराद मोजां आखाइ खबलायनानै मोसाबाय जों आखाइ खबलायनानै लारि लारि मोसाबाय जोङो स्टेसआव बिसोर जोंखौ सिगाङावनो एर'प्लेननिफ्राय जोंखौ बरायनानै लांदों आदर समादर खालामदों बिराद अस'मियानि मोजां राव रायलायो जोंनो अस'मियानि रोंगौ हिसाबै मोजां अस'मियानि रायलायबाय बिसोरजों जोङो आरामसे बिसिनि हस्टेलआवनो थानानै जों जाबाय लोंबाय थाबाय साथदिन जोंखौ बिराद अनदों आदर खालामदों समादर खालामदों बिनिफ्राय जोङो सानसेखालि प्लेन थांनायखाय प्लेनजों जोङो फैबाय प्लेनआव जोंखौ बिराद आरामसे बिदायहैबाय बिसोर गाबहरलायबाय जोंखौ अननायानो बिनिफ्राय जों फैनानै डिब्रुगड़आव हरसे थाफैबाय आरो अखानायै पासिघातआव थांनांगौ होननानै आरो जोङो बुहुनबारि प्लेन स्टेसनआव थांनानै आरो प्लेन गाखोहैबावबाय बिनिफ्राय जोङो पासिघातआव थांबाय पासिघातआवबो जोङो बागुरुमबा मोसाबाय देखायबाय मिरिफ्राबो जोंजों ज' ज' गावसिनि बे जाथि गथ'नि नेरसोनखौ मोसाबाय देखायबाय जों बेवहाय पासिघातआव हरसे थानानै अखानायै फैबाय बिनिफ्राय डिब्रुगड़आव थाफैफिनबाय बिनिफ्राय जोङो फैनानै गावबा गाव न'आव सफैनानै जि जोम स्रां स्रिं सुस्रांनानै लाजोबबावबाय आरो बिनिफ्राय आरो बेयाव प्रब्लेम जाबावबाय जोंखौ हांख्राइ हरबावबाय डिरेक्टर सारआ जे थांबावनांगौ ओरैबायदि ओरैबायदि फैबावदो जानानै लेंहरबावबाय नालाय जों थांबावबाय थांनानै दाना बहा थांनांगौ बमदिला बमदिलायाव थांनांगौ जाबाय आरो बिनिफ्राय दाना बमदिलानिफ्रय थांगोन जिर'आव जोंखौ ओरैबायदि बुजायबाय जेथुं सारआ बमदिलआवथ थांनोसै नोंसोरो बिसोरखौ दामुगै आरो बिसोरखौ बिसिनि सिगाङाव जुमुदै दागार बिसोर हाग्रानि मानसि बिसोर जेबो बुजिया नोंसोरो मोजां बेबहार खालाम होननानै जोंखौ बुंलांबाय बुजायलांबाय जागोन सार होनबाय जोङो जों थांबाय थांनानै थाङै थाङै थाङै थाङै थांनानै जेनेबा हाजो हाजो हाजो हाजो थांबाय गिलु बालु गावखौनो बावगोमालायबाय जोङो गावनि जिउखौनो बबाव थाखो आबहाव गोमालायबाय जोङो गिलु बालु गोजौ हाजो नुफेरा खोनाफेरा बेवहाय थांबाय जोङो थांनानै जोङो मोनानि एगारथा साराइ एगारथायाव सहैबाय बमदिलायाव बेनिफ्राय जोङो फिसा फिसा गावसिनि पाब्लिसिटि अफिसनि गारि रिजाबजों थांनानै हजोंहाय आरो रिजार्ब फिसा फिसा लाहैबावबाय बेजों थांबाय जोङो बमदिला सहैबाय बमदिलायाव जोङो साराइ एगारथायाव सहैदों ओमफ्राय सौहैनानै जोङो मोनायाव रेस्त लाबाय जोंनो आरमिफ्रा द्राम कि द्राम दै गुदुं फुदुंना होबाय मोखां सुनाय दुगैनाय लोबनाय अखानायैबो जों बिराद मोजांआव थाहैबाय आरामसे गुसुब्लाबो गोजांनायब्लाबो जों सयज' खालामनानै थाहैबाय खिन्थु अखा फ्रि फ्रि हानायजों बिराद गुसु जादों आरो बमदिलआथ' गुसुखा बेनिफ्राय थांनानै जोङो अखानायै फांसनआव मोसाहैबाय बिराद गिलु बालु स्टेसआ बिसिबांबा गिदिर गुवार गोलाव माबा जोंजों थांफादों भुपेन हाज'रिका गायक अजा देउरि जरहातनि ओमफ्राय गावसिनि पाब्लिसिटि अफिसआव मोसाग्रा मिना कुमारि ओमफ्राय दंमोन साथामसो दंबावो आरो जोङो बर'फ्रा आथजनमोन हौवाफोर साब्रै हिनजावफोर साब्रै दा बेहाय जोङो बमदिलानिफ्राय आरो फैनानै डिब्रुगड़आव थाफैफिनबावबाय थाफैनानै थांनानै आरो अखानायै आरो जिर'आव थांफिनबावबाय जिर'आव ओरैबायदि जिर'आव मोनहैगौमानि एसे जायगाया गाहाय गाहाय बैयान जाहैबाय आरो जिर'आव मोजां बिराद परिस्टिथि थानो मोजां जायगाया खिन्थु ओमफ्राय जोङो हाइस्कुलआव थाहैनो मोनबाय हाइस्कुलआव गिदिर गिदिर गोजान गोजाननि फोरोंगिरिफोर दंफैयो आरो जों बेहाय थाबाय बेनिफ्राय गामियाव नायनांगौ थांनांगौ होननायलाय जों गामियाव थांबाय गामिनिफ्राय माबासिम थाउनसिम गामिसिम साथजन गावबुरा थायो साथजन गावबुराफ्रा लारि लारि लारि लारि गस्ला गोजा गानै गानै लारि लारि लारि थायो लामा लामा बेनिफ्राय जोंनि मथरखौ नुहरबानो जय हिन्द होननानै आखाइ थिखांनानै नमस्कार लायो बिराद मोजां मोनहैदों आरो जोङो जिर'आव जिर'आवबो बिराद मोजां मोनहैदों जों बिनिफ्राय फैनानै जोङो गाबागाव न'आव सौफैबाय आरो बम जिर'निफ्राय फैनानै गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटीसिम सौफैबाय बिनो जोबबाय आरो